कपिड़े जे हिसाब सां कपिड़े जो भा कपिड़े जे सिबण लाइ पैटर्न रखिणो पवंदो आहे कंहिं कपिड़े माना कॉटन जो हुजे या सनो हुजे या जॉर्जट जो हुजे त उन ई हिसाब सां उनखे अस्तर जे हिसाब सां पेटर्न रखिणो पवंदो आहे पेटर्न मां कंहिंखे ॾिसंदी आहियां त हो कपिड़े ते हो सूट करे थो या नथो करे याने कपिड़े ते ठहे थो पेटर्न सभु पेटर्न सभिनी कपिड़नि ते न ठहंदा आहिनि के कप के पेटर्न माना कॉटन ते अच्छा लॻंदा आहिनि के सने कपिड़े ते सुठा लॻंदा आहिनि के अस्तर वारे ते सुठा लॻंदा आहिनि के बिना अस्तर वारे ते सुठा लॻंदा आहिनि पर मां पेटर्न कंहिंखे ॾिसंदी आहियां त ज मां पंहिंजे पाण मूं वटि पइनि हूंदी आहे मां उन ते थोरो घणो पंहिंजो अनुभव करे वेंदी आहियां इन्हीअ करे मां ॾिसी करे पेटर्न कंदी आहे अॼुकल्ह टीवीनि में त ॾेखारिनि था टीवीनि खे ॾिसी करे बि सभु पेटर्न थोरा घणा कढी वेंदा आहियूं मूंखे एतिरी आइडिया हूंदी आहे त मां हिकु दफ़ो ॾिसंदी आहियां त घरु अची करे उनखे माना ड्राइंग करे रखंदी आहियां जंहिंमहिल वक़्तु मिलंदो आहे ड्राइंग करे पोइ वरी उन कपिड़े ते हूअ पेटर्न उन कप जंहिं ते सूट कंदो आहे उन ते हूअ कढंदी आहियां भली न बि कढ़ंदी आहियां कॾहिं मां ड्राइंग करे रखी छॾींदी आहियां केमाल्हि ओहिड़े हिसाब सां बि कपिड़ो अची वेंदो आहे त मां उहो पेटर्न कढ़ंदी आहियां